کیا آپ کو لگتا ہے کہ تعلیم یافتہ شخص اصولوں کا پابند ہوتا ہے جی ایسا بالکل نہیں ہے یہ بالکل مس کنسپشن ہے بالکل ایک متھ ہے جو کہ ہونا چاہیے کہ تعلیم یافتہ شخص اصولوں کا پابند ہوتا ہے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم یافتہ شخص جو ہے ایک بغیر پڑھے لکھے سے زیادہ اصولوں کا پابند ہوتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی اصولوں کا پابند ہو کیوں کہ تعلیم آپ کو جو ہے علم دیتی ہے وہ آپ کو ایک زندگی جینے کا طریقہ بتاتی ہے اصولوں پہ چلنے کا طریقہ بتاتی ہے مگر وہ یہ نہیں کہتی کہ سکھاتی نہیں ہے بتاتی ہے اس میں فرق رہتا ہے دونوں چیزوں میں اور سکھاتی تو اس میں زندگی ہے وہ بھی اچھے اچھے سبق اس میں جو یہ بات ہے تو مطلب یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی کچھ انسان کچھ آدمی انسان نہیں بن پاتے ہیں اس میں غالب صاحب کا ایک شعر بھی ہے کہ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا اس میں پھر ایک اور شعر جو ہے کہ بہت چھالے تھے اس کے پیروں پہ لگتا ہے اصولوں پہ چلا ہو گا کیوں کہ اصولوں پہ چلنا کوئی بہت ہی آسان کام نہیں ہے یہ اس میں بہت زیادہ طاقت چاہیے ہوتی ہے اصولوں پے چلنے کے لیے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ تعلیم یافتہ چلے غیر تعلیمی یافتہ بھی اصولوں پر اصولوں پر چل سکتا ہے اصولوں کا پابند ہو سکتا ہے